मां रेडीमेड कुर्ती वरिती माया जे धीउ जे शादीअ ते पाए वियमि सुठी पई लॻे पोइ घरु अची करे धोती त सॼी ख़राब थी वई हिक ई धोप में ख़राब थी वई सभु सभु मोती वर्क निकिरी आहियां सभु ख़राब थी वई मूंखे अञा ॿिए कंहिंजे बि शादीअ ते उहा पाइणी हुई पर पाइण जहिड़ी न रही आहे सॼा कलर फेड थी वियो सॼी खुली वई सॼी रेडीमेड मां वठंदी न आहियां पर वरिती त सॼी ख़राब थी वई महांगी बि मिली भई महांगी एॾी महांगी बि हुई पर ॿिए त ॿियों धोप त कढी न सघां अहिड़ी कुर्ती